हम जे बैग लेलहुॅं रहय ओ टिकाउ तऽ नहि छल आ नहि ओहिमे ढंग के मतलब ई सब छै जे एहिमे किताब कॉपी बढ़िऑं सऽ एडजस्ट करि कऽ राखि सकै छी